जोङो माबा माइखौ बसथायाव सोनानै सानथामबा सानब्रै सोमनानै बोखांनानै दाना मोनसे फख्रि बा जामफै माने जामफै माबा हाखर बायदियाव दै थानायाव माइखौ सोमो आरो सोमनानै दुब्लियाव फोहैयो फोनानै जेनेबा खोथियाया रज'बाय रज'नानै देरबाय देरै देरै देरनानै फुजानाय जायोबा जों बेखौ फुनानै दुब्लियावनो गायबाय आरो गायबाय मालाबा खासिया गायबाय जेनेबा आरो मालाबा बिदिनो जोङो दाइरेक्त नो माइखौबो गायबाय आरो गायनानै दुब्लियाव दुब्लि गंसे बेसेबां दं बेखौ गायबाय आरो जों खोथियाखौ फोनानै